जरी म्हाका संगीत आवडटा हांवें संगीत शिकूंकना थोडो थोडो गायता पूण म्हाका दुसरो गायतात तातुंत चड रुची आसा आनी म्हाका सगळ्यां तरेच्या संगितांत रुच आसा मागीर ते शास्त्रिय संगीत आसूं वा इवन पॉप म्यूजिक वा फिल्म संगीत आसूं शास्त्रिय संगीता भितर भारतीय संगीत उत्तर भारतीय शास्त्रिय संगीत वा दक्षिण भारतीय शास्त्रिय संगीत वा इवन वेस्टन शास्त्रिय संगीत सगळ्यान म्हाका रुच आसा आनी त्या भायर आमच्या भारत देशान लोकांक फिल्माचें खूब पिशें आनी आमच्या फिल्मांनी खूब संगीत आसतां गीतां आसतां ती बां खब आयकातां हांव जो थोडो गायतां तातुंत चडशी हीं फिल्मांची संगीता फिल्म गीता आसा ती गायतात ओके म्हजे किशोर कुमार हो अत्यंत आवडटो गायक म्हाका तरी म्हजे तरी अशे प्रमाणिक मत स्वताचे कि ताज्या इतलो गोड आवाज आनी कोणाचो नाशिल्लो आनी सगळ्यांनी व्हडली गजाल म्हणजे बाकिच्या बाकीचे जे व्हडले व्हडले गायक जावन गेले जे फिल्मांनी गायतालें तांच्या परस तो मात्सो वेगळो कारण तोय बि शिकुंक नाशिल्लो ओके पण संगीत शिकनासतना सुदा तो ह्या देशातल्या अत्यंत बऱ्या पैकी गायका मदी तांकां मानतात ताज्या आवाजाची गोडसाण ओके शास्त्रिय संगिताचे कसलें शिकप नासतना सुदां गीता गावपाची ताजी एक शैली आशिल्ली ती ताजी स्वताची एक वेगळींच आशिल्ली ओके अश्यें खूब लोक आसता की ह्या व्हडल्या वह्डल्या गायकांची नकल करतात मोहोम्मद रफी आसू लता मंगेशकर आसूं आनी कोणिय आसूं सगळ्यांचे नकल करपी मेळटात बट किशोर कुमाराची नकल करपी खूब कमी मेळटा बऱ्या तरेन कारण जा गावपाची जी शैली आसा ती वेगळींच ओके आनी तितलीं सोंपी न्हय की आनी कोणी ती नकल करतलो सोड